हमसब बच्चे से बाबा के साथे गेली दादा के बाबा के साथे गेली पप्पा के साथे गेली बच्चे से नदी नहर मे गुरुकते पुरुकते बाबा के साथे टेउका लगाबे के सिखली सबकिछु लगाबे के सिखली बाबा के साथे कभी जाल फेक लेली कभी अरसी लगा लेली कभी हो गेल तऽ बगजाल गिरा लेली कभी खऽर लगा लेली कभी छन्नी गिरा लेली कभी तेयार गिरा लेली कभी बन्सी गिरा लेली हमसब अइसे अइसे कऽ क हमसब अपन जीवन गुजारा कैली की मज अथी छी क ना हमरासबके खाय पिये के पैसा है ना कुछो है ओहि ले कऽ हमसब स्थिति पर छी आएल की कभी तेयार गिरैली त मछली भेल कभी अथी चिरैमारा जाल ऊल गिरा कऽ मछली मारि लेली खा लेली सबकिछु कभी ककुरो वकुरो मारि लेली कभी किछो हेले के भी साधन आएल तऽ हेल के यानी की पापा दादा हमरसबके सिखाए देले छथिन की हेले ऊले के अपन मार मुर के खइहे स्थिति वैसन आ जेतौ तऽ वही स्थिति मे हमसब गेली पप्पा के साथे अपन मारली ऊरली बाबा के साथे परबाबा के साथे सबके साथे हमसब मार मुर कऽ सिखल छी अभी हमरसबके ऐजो न है जादे तैयो हमसब गरीबी के द्वारा हमसब खा रहलीय क की अइसन स्थिति एहि गाँव सबमे हो गेल है कि खाए पर भी आदमी मरै छै तब हमसब बगजाल हमसब हमरसबके अथीये ऊहे है तऽ हमसब अपन मारली खैली अइसन स्थिति हमरसबके हो जाइ छै की हमसब अपन गम्भीर स्थिति मे छी घुसल हमरासबके समझ मे नहि आबै छै कभी बन्सी गिरा लेली कभी बन्सी मे किछु किछु फसा कऽ मारली कभी बेन्ग फसा लेली कभी किछो फसा कऽ मार कऽ अपन खाइत रहली जीवन रोटी कैसहु गुजारली जङ्गली के तरह अपन जीवन रोटी गुजार गुजार के खैली ऐसी हमरसबके स्थिति चलै छै चलै एहिसे आगे कहिया भगतै नहि भगतै समझ से बाहर